बच्चों को बचत खाता खोलने के लिए प्रोत्साहित करने की आवश्यकता ज़रूर है और यह सभी को करना चाहिए यह इसलिए करना चाहिए कि आजकल की जो डिज़िटली दुनिया है उसमें बच्चों को अपना खाता होना अत्यंत ही आवश्यक है या इसलिए कि आज जो भी बच्चे स्कूल जा रहे हैं ऑफ़िस जा रहे हैं अपना काम कर रहे हैं वह आज जो भी उनको उनका पैसा मिलता है बच्चों को अनुदान राशि मिलती है सरकारों द्वारा जो बच्चे अपना काम कर रहे हैं उनका जो पैसा मिलता है वह सभी अब ब खाता में मिलने लगे हैं क्योंकि अब यह जो दुनिया कैशलेस बन चुकी है यह इसलिए क्योंकि हाँ जब हम अपना खाता में पैसा रखते हैं तो उनके बहुत सारे फ़ायदे हैं फ़ायदे यह है जब हम किसी लॉन्ग टर्म के लिए पैसा रख देते तो उसमें इंटरेस्ट बढ़ता है और हमें पैसों के साथ इन्टरेस्ट भी चलते रहता है और आजकल कैशलेस इसलिए इसमें भी बहुत सारे ख़तरा है अगर हम कैश लेकर चलें तो हो सकता है कहीं खो जाए बट खाता में रहने से ऐसा कोई हमें डर नहीं होता वह खाता में बिलकुल सेफ़ रहता है इसलिए इस प्रकार से भी खाता का सही उपयोग कर सकते हैं और जैसा कि अभी सरकार का मानना है जो हर आदमी का अपना एक अकाउंट होना चाहिए अपना खाता होना चाहिए वह इसलिए क्योंकि वह अपना पैसा सुरक्षित रख सके अगर खाता के साथ कुछ होता है तो उसकी जिम्मेदारी बैंक लेता है अगर आपके पास वैसे कैश पड़ा है और आपके साथ कुछ हो गया तो उसका जिम्मेदारी कोई नहीं ले सकता इसलिए बचत खाता होना बहुत ही अत्यंत आवश्यक होता है एक बच्चों के लिए